राजनीति दे बारे च ते इन्ना मिकी किश पता नी ऐ जियां लोक गलांदे एह् नेता बड़ा शैल ऐ बड़ा चंगा ऐ इस बड़ा किश बनाना ते कदैं कदैं लभदे असें बी ओह् नेता लोक कुतै वोट होंदे तां तां लभदे असेंगी ते फ्ही तां असें इत्त कोई दिक्खने बी नी लभदा ते ना कोई साढ़ै कम्म होए ते ना गल्ल ते अस इयां पार्टियें कोह्कियें शैल मनचै शैल उसी मन्नने आं कि अस कोई साढ़ै कोई कम्म करग ते असें लगना जे शैल ऐ हून तां बड़ा लोक आखा दे बी जे पी आह्ले ओह्के बड़े शैल बड़े चंगे साढ़ा प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा बा साढ़े ग्रांऽ च कोई दिक्खे ते ऐ नी ऐ किश बी होए दा मिकी तां अस ते बुड्ढे बी होई गे मिगी इत्त किश लब्भेआ नी अजें तक शैल बना दा उ'यै अपनी मैह्नत करगे ते असें साढ़े आस्तै उ'यै शैल ऐ कुतै पंजे छे सालें बाद जन्ने वोट पाने ई तां लोक इत्त ढोल छोल बड़े बजांदे बड़े नेता औंदे एह् बड़ा चंगा ऐ एह् बड़ा शैल ऐ अनपढ़ता फ्ही इत्त तुस केह् पता असेंगी के ओह् नेतागिरी केह् होंदी नेता केह् होंदे ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले लोक अस बेचारे सिद्धे साद्धे नां असें कुसै कोई कुसै दी भाशा बी नी समझ औंदी हिंदी बी नी असें बोलना औंदी नां समझ औंदी इ'यै साढ़ी डोगरी भाशा ते जियां कोई असें समझाग तां असें मन्नी लैनी इन्ना करदे साढ़े कन्नै हां चलो जोले हत्थ करा दे कोई नमस्ते करा'रदे कोई आंटी आखा'रदा दा कोई चाची आखा'रदा ते अस उत्तै च खुश कैंह् जे सिद्धे साद्धे लोक आं असें ने नां इन्ना पता लगदा ते फ्ही तुस दिक्खो तां असें उनें उनें सिड़कै भज्जियें त्रुट्टियें रस्ते चलना असें ते कि ग्रांऽ जाना होऐ असें साढ़े निक्के निक्के राह् बने दे उत्त च चलना असें ओह् बी अग्गें पिच्छें होइयै इयां किट्ठे अस तां चली नी सकदे किट्ठे चले तां कुदैं धारैं रुलकी जाह्गे तां असें कुस पुच्छना बेचारे केइयै दिनै मनचै होई सकदा कोई उ'यैं देआ लब्भै तां साढ़ियां ओत्त लाशां बी उत्तै धारैं टंगोई दियां रौह्न ते देआ देआ बी होंदा साढ़े ग्रांऽ च ते असें केह् नेतागिरियां असें पता गै नी ऐ नेतागिरियां केह् होंदियां ते नां असें कोई नेता लोक सेही